میں بچپن سے ہی کرکٹ کھیلنے کا بہت زیادہ شوقین ہوں اور بہت زیادہ اس میں دلچسپی بھی رکھتا ہوں اور اسی وجہ سے میں بچپن سے کرکٹ کھیلتا آ رہا ہوں میں نے اپنے علاقوں میں کئی علاقوں میں کرکٹ کھیلا ہے وہاں پر میں نے انعامات حاصل کیے ہیں اور بہت جگہ پر میں نے جو ہے ایسے انعامات حاصل کیے ہیں جو کمیٹی نہیں دیتی تھی بلکہ خاص انسان انعامات دیا کرتے تھے اس سے مجھے سمجھ میں آیا کہ اس میں آگے جا کر مجھے اور زیادہ اپنی آمدنی کو اچھا کیا جا سکتا ہے اس وجہ سے میں نے بہت ساری علاقائی کمیٹی تھیں ان کے پاس گیا اور ان کے ساتھ مل کر میں نے کرکٹ کھیلا تو انہوں نے مجھے جو ہے کرکٹ کھیلنے کے پیسے بھی دیے اس طرح سے مجھے اور سمجھ میں آیا کہ آگے جا کر اور زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے لیکن ابھی مجھے اس طرح کی کوئی کمیٹی نہیں مل سکی جو مجھے مسلسل یا پرسنل طور پر خاص طور پر مجھے اس طرح کی اسکالرشپ دے سکے میں اس طرح کے اسکالرشپ جاننے کے لیے بےتاب ہوں